मुझे छोटे छोटे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अपने बगीचे में बहुत से प्रकार के पौधे कभी छोट छोटे पौधों को लगाते रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं से उनको कभी कभी मैं उनकी पत्तियाँ या फिर उनके जड़ जो होती हैं उनको तोड़ के ले आता हूँ या फिर कहीं से मुझे कोई बीज मिल जाते हैं तो बीजों को मैं ले के आ जाता हूँ और आके अपने बगीचे में लगाता हूँ इस प्रकार से मेरे बगीचे में अनोखे प्रकार के बहुत से फल फूल बहुत विभिन्न प्रकार के फूल मैंने लगाए हुए हैं और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने लगाने की कोशिश तो करी है लेकिन वो उगने में बहुत समय लगा रहे थे ऐसा लग रहा था कि मैंने लगाया तो है लेकिन ये खराब तो नहीं हो गए लेकिन उसको मैंने उसके दूसरे दिन देखा तो वो एकदम खिलखिला उठे थे और वो फूल इतना प्यारा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ उसकी खूबसूरती उसका आकर्षण बहुत प्यारा है जिसको बताना मैं बयाँ नहीं कर सकता इतना अच्छा है वो